आ अपन पूर्णियाँमे छै राइस मिलके फैक्ट्री छै चीनी मिलके फैक्ट्री आ मखाना बला खुलल छै गेहुँ मिलके फैक्ट्री छै आँटा मिलके फैक्ट्री भी ई ई खुलल छै आरो आ अपन गाड़ी वुड़ीके शो रूम भी सब खुलल छै आ आँटामे जेनाकि अपन फ्लो फ्लोर मिल फैक्ट्री छै ओकरामे छै कि मतलब कि अपन आँटा उँटा मैदा उदाके अथि सब बनैत छै मैदा उदा बनैत छै आँटा उँटा बनैत छै आ जेकरासँ कि बहुते आदमी सनिके रोजगार वोजगार मिलल मिललै ओकरसँ काम वाम मिललै आरो ओकरसँ कि जेनाकि पूर्णियाँमे अगर खुललछै तऽ पूर्णियाँके आदमी सनिके थोड़ा सा सस्ता वस्तामे आँटा आ अथि मैदा उदा मिलैत छै मैदा मिलैत छै जेनाकि मखाना वखानाके अथि फैक्ट्री खुललछै तऽ मखानाके अपन ओकरासँ भी आदमी सनिके रोजगार वोजगार मिललछै जेकरासँ कि पूर्णियाँके ओतेक आर्थिक व्यवस्थाके भी सुधारल जाइत छै आरो ओकरासँ कि सस्ता वस्तामे मखाना वखाना भी मिलैत छै अपन फैक्ट्री अथि चलते चीनी मिल छै जेकरासँ चीनी वूनी चीनी वूनी बनैत छै चीनी वूनी बनैत छै जेकरामे कि मजदूर वजदूरके जरूरत लगैत छै तऽ मजदूर वजदूर काम वुम काम करैत छै तऽ ओकरासनिके रोजगार वोजगार मिलैत छै पैसा वैसा मिलैत छै तऽ ओकरा अपन घर वुर चलैत छै आ जेकरासँ कि ओकर घर घर वुर चलैत छै आ ओ ओ पूर्णियाँके अथिके चीनीके अथि भी सस्ता वस्ता मिलैत छै मिलैत छै एने अपन मखाना आ अपन यहाँके ओथि स्टील फैक्ट्री भी छै जकराकि स्टील उस्टीलके काम वुम होइत छै जे जेकरामे आदमी सनिके अथि काम वर्क उर्क लगैत छै तऽ ओकरामे ओकरासनिके पैसा वैसा मिलैत छै